हमरा आओरके तऽ नहाइमे लग पासमे नहि छै मगर काली मण्डिल सिटी छै ने ओहिमे छै हमरा आओरके गङ्गाके धार छै तऽ गङ्गाके धार जाइ छिए तऽ ओहिमे नहाइओ लै छिए कपड़ो लत्ता खींच लै छिए आओर पूजो आओर करि लै छिए काली सिटी बारीमे आओर हुआँ अपना परनाम पाती करिके अपना घर चलि अएलू आब हमरा आओरके तऽ ओहि छै किएक हमसब तऽ हमरा सबके कतहु एतऽ धार छै नहि धार तऽ हमरा ओहि काली अस्थान काली मण्डिल लगमे छै वहाँ सिटीमे ओहो ईहो एतऽ नहि सिटीमे छै एतऽ तऽ वही बड़ा बड़ा नाला छै खदैआ छै यही पानी छै बस